کھانا پکانا تو صرف خواتین کا ہی کام ہے لیکن اگر کوئی مرد کسی خاندان میں کھانا پکاتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے اور ویسے باہر ہوٹل وغیرہ پہ تو مرد ہی کھانا بناتے ہیں لیکن گھر میں خواتین ہی کھانا بناتی ہیں